हलो हलो हम लोग बाहर से आए हैं यहाँ बाहर से आए हैं तो सुने हैं कि हम यहाँ पर छठ पूजा होती है बड़ी अच्छी होती है कैसे कैसे होती है बताइए हम लोग सुनेंगे हाँ सुनेंगे हम लोग बाहर से आए हैं हम लोग बाहर से आए हैं न बोलेंगे तब न सुनेंगे

हाँ हाँ हाँ

हाँ ठीक बात करी

पूजा कर लीजिए

ठीक है रख देते हैं ठीक है